खोनायासैनो हेल' ए आङो आङो ब्लाउस सुहोनो नागिरदोंमोनहाय नों बेसेबां लायो दा ब्लाउस खौ एसे देरद्रायदोंनालाय आं बेखौ सुहोनो नागेरदोंमोन बेसेबां लायो दा सुनायाव औ आं शिट बायदोंमोन नालाय दा बेखौ आङो ब्लाउस सुहोनो नागेरदों आरो बेसेबां लायो

औ मा टावार आ बारा खोनाया खोनाया जादों नोंना टावार आ एसे दस्राथिं जिरायनाय टावार आ खोनायाखै दा बेसे बेसे दाम लायो आंथ' ब्लाउस शिट बायनाय दंमोन नालाय आं बेखौ ब्लाउस खौ सुहोनो नागिरदोंमोन आरो

औ औ औ ओमफ्राय बेसे लायो दा ब्लाउस सुनायखौ औ डिजाइन आथ' माने आङो बे एम्ब्र'यडारि खौ बे माबायाव एसे आखाइयाव आरो नैबे बिखुंजों ओरै साइड आव माने सुनानै होनो नागिरदों दा बेयो बेसेबां लायो औ औ औ

ए औ ए

ए औ दुइस' लायो होमबा जागोन दे आं दा बेखौ सुहोनो हैनोसै नोंनो ओमफ्राय माबाहाय बे मेख्लाखौबो एसे सुहोनो नागिरदोंमोन आं बे मेख्ला औ मेख्लाया थारमाने आङो न'आवनो दादोंनालाय माबा बिदिनो देर मिटार सो दानाय नालाय दा बेखौ आं मेख्ला सुहोनो नागिरदों आरो दा मेख्ला सुनानै जेनेबा जास्ट माने सिम्पोल आं सुहोनायल' आरो बेसेबां लागोन बेखौ फन्सास थाखा ए औ औ औ ओमफ्राय बे औ फिसालानो आङो लंपेन्ट सुहोनो नागिरदोंमोन आरो माबा बिदिनो शार्ट गांसे ओमफ्राय बिदिनो लंपेन्ट बे सुनाया बेसे लायो स्कुल नि कलेज नि ड्रेस फोर कलेज नि ड्रेस सुगोन आरो औ औ थारमाने एकद'म निउ सो आरो निउ गोदान सुहोनाय शिट बायनानै शार्ट शार्ट खौ आखाइ गोलाव सुगोन ओमफ्राय लंपेन्ट खौ आरो गांसे ओमफ्राय सार्ट आखाइ गोलाव आरो ए औ

औ ए औ औ दा आङो बेखौनो सोंहरनाय जादों आरो बेसे बेसे लायो औ दे